ہاں بھائی السلام علیکم ہاں خیریت جی الحمد للہ الحمد للہ ہاں آپ کو بتانا تھا کہ جی میری نوکری لگ گئی ہے ابھی حال میں ہی ہاں بھائی شکریہ شکریہ جی یہاں پر ایک دقت آ رہی ہے کہ پین کاڈ کی ضرورت ہے مجھے وہ ٹیکس لین دین کی وجہ سے ٹیکس کا پین کاڈ چاہیے ہاں تو ابھی حال میں تھوڑے دن پہلے آپ نے بنوایا تھا ہاں ہاں ہاں تو وہی چیز مجھے بھی بتا دیجیے کیسے بنوائے تھے آپ آن لائن بنوائے تھے یا گھر سے خود ہی بھرے تھے فام وغیرہ یا پھر کہیں کسی سی ایس سی وغیرہ پہ بھروائے تھے اچھا اچھا اچھا اچھا تو فام جا کے خود خرید لوں یا دکان والا دے گا اچھا دکان والا ہی دے گا فام وغیرہ ٹھیک ہے چارج کتنا لیتا ہے دکان والا دو سو ٹھیک کیا کیا لے کے جاؤں ڈاکومنٹس بھائی اپنے اچھا آدھار کاڈ اور فوٹو دو کتنا دو اچھا دو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے دو فوٹو اور آدھار کاڈ لے کے جاؤں اور دو سو روپے لگیں گے ہیں نا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جی شکریہ بھائی اچھا السلام علیکم